مجھے جن چیزوں سے خوشی فراہم ہوتی ہے ان میں سے ایک بہت میرا زندگی کا زیادہ تر وقت پڑھنے اور کچھ سیکھنے میں جاتا ہے کیوں کہ میں مانتا ہوں پڑھنا ایک ایسی سرگرمی ہے جو بہت سے لوگوں کو پر لطف اور مکمل کرتی ہے چاہے وہ علم کی کتابیں ہوں یا غیر علمی کتابیں ہمیں زندگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے پڑھنا روزمرہ کی زندگی کے دباؤ سے بچنے اور اپنے علم کو بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے شاعری دوسری چیز ہے جو مجھے بہت پسند ہے ادب کی ایک اور شکل ہے جو لوگوں کو خوش کر سکتی ہے شاعری جذبات جذبات کے اظہار اور دوسروں کے ساتھ گہری سطح پر جڑنے کا ایک بہترین راستہ ہو سکتی ہے شاعری پڑھنا یا لکھنا ایک علاج کی سرگرمی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اپنے احساسات پر عمل کرنے اور اپنے تجربات میں معنی تلاش کرنے میں مدد دے سکتی ہے اور مجھے جن چیزوں سے خوشی ملتی ہیں ان میں سے ایک بہترین لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہے وہ میرے اہل و عیال میں سے ہوں یا دوستوں میں سے ہوں مجھے بہت پسند ہے